हैलो हाँ बोलिए हाँ हाँ चप्पल जूता बेचते हैं हाँ जी हाँ तो ठीक है आइए पसंद कीजिए लीजिए हाँ जैसे जो चप्पल लेना चाहते हैं सब चप्पल है हाँ बरसाती लेना है की कौन सा लेना है हाँ हाँ हाँ तो बरसाती का समय है तो बरसाती चप्पल लीजिए पसंद कीजिए जो आपको चाहिए वह लीजिए हाँ हाँ है आयँ हाँ हाँ सब फ़्लैट का तो आज कल तो उसी का सीजने है फ़्लैटे का अच्छा हाँ तो खास करके

हाँ ठीक है आइए आप लीजिए हाँ फ़्लैट का है और सब जो कम्पनी है जो आपको पसंद है अभी तो खास करके फ्लैटे कम्पनी का चल रहा है ना और बरसाती में खास करके वहीं अच्छा होता हैं आपको पाँच नंबर लेने का है हाँ बहुत सारे मॉडल में भी है अभी बरसाती का समय है बहुत सारे मॉडल ठीक है हाँ तब तब तक निलकवाने यहीं पर है कुमारखंड में हाँ निकलवाने चप्पल तब तक आइए वह बिलकुल मैम बिलकुल सब कुछ में आपको पसंद हो जाएगा बहुत सारा चीज़ हैं चप्पल है जूता है ढेर सारा चीज़ जो आपको चाहिए वह सब मिल जाएगा ठीक है हाँ आइए निकलवाते हैं ठीक है

हाँ दाम तो आने के बाद ना देखिएगा जो पसंद होगा आपको उसके अनुकूल कीमत है सबका कीमत सब रंग का है कोई तीन सौ का है कोई साढ़े तीन सौ का है कोई चार सौ का भी है कोई अढ़ाई सौ का भी है तो जो जैसा आप लीजिएगा वैसा मिल जाएगा आपको सब किस्म का है सब रेट का है ठीक है ठीक है